एह् जेह्ड़ा सोआल पुच्छेआ ऐ बौह्त अच्छा पुच्छआ ऐ जेह्ड़ा अज्ज दा टाईम चला दा ऐ पंजाब दे बिच्च बौह्त सारे फैमलियां बेकार हो रेह् न फाका लग्गा रेहा होर उ'नेंई बड़ी बुरी हालत ऐ उं'दी जेह्ड़ी हालत ऐ इस टैम चला दी ऐ ते सरकार ने उं'दे बास्तै दिक्खना चाहिदा उं'दे इस जेह्ड़े उं'दी मांग ऐ उ'नेंई दिक्खियै ते उ'नेंगी उं'दे बिच्च बैठियै गल्ल करनी चाहिदी ऐ ताकि इसदा हल निकलेआ जाए क्योंकि जेह्ड़ी कंडीशन एल्लै बनी दी ऐ हालात बने दे न एह् बड़े खतरनाक बने दे न ते इस इस स्हाब कन्नै ते पंजाब ते बरबाद होई जाग पंजाब दी जेह्ड़ी आने आह्ली ओह् ऐ नसल ऐ ते ओह् ते इं'दी बिच्च गै प्हींदे रौह्ग सरकार ने बड़े अच्छे कदम चुक्कने चाहिदे इं'दे बिच्च गल्ल करनी चाहिदी उं'दे कन्नै बैठियै सलाह् मशवरा करना चाहिदा क्योंकि इ'यै लेह् हल कन्नै जेह्ड़े हड़तालां बगैरा एह् करना बड़ा ठीक निं ऐ क्योंकि एह्दे बिच्च जान माल दा नकसान केईं बंदे मरे बी हैन बिच्चां केईं परिवार अनाथ बी होई गे न ते उं'दे घरै बेशक्क नाज बना दे न ओह् लेकिन उं'दे घरै च खाने निं ऐ कुतै बिका दा निं ऐ ते ओह् सड़ै दा अन्दर पेदे ते उ'नेंई ओह् पैसा निं मिला दा ऐ ते उ'नें कु'त्थें जाना सरकार पर उ'नें जादा उम्मीदां दा ते सरकार उं'दा नाज खरीदी दी गै निं बाह्रा मंडिया ठेकेदार आई जंदे ते लुट्टियै चली जंदे ऐ इस बास्तै सरकार गी एह् कदम चुक्कने चाहिदे ऐ ते किसानें दे बारे च कुछ सोचना चाहिदा ताकि ओह् बी कुछ अग्गें करी सकन ते सरकार दा ते देश दा ते किसान दा कुछ बनग दुनियां च नांऽ होना चाहिदा सरकार एह् आक्खा दी ऐ कि इसी अपने देश गी असें अग्गें त्रिये नंबर लेआना ते इस जेह्ड़े एह् जेह्ड़े हालात चला दे न इस हालत हालात कन्नै सरकार अग्गै कि'यां लेई जाई सकग इत्थें मौत दा ताडंव मचे दा हड़तालां होआ दियां हां जी फोर्स सारी उत्थें लाई ओड़ी दी दुनियां सारी उत्थें तमाशा बनाई ओड़े दा सारे लोग पूरा वर्ल्ड जेह्ड़ा ओह् दिक्खा दा तमाशा ला दा कि एह् महाराज केह् ऐ हिन्दोस्तान बिच्च केह् ऐ एह् होआ दा सरकार गी एह्दे बारे च सोचना चाहिदा थोह्ड़ा ते शुक्रिया बड़ा बड़ा